चित्रकलेचो वर्ग एक असो जागो जंय सगळ्यांक आपलें मन मोकळें करून एका धव्या कागदाचेर आपणाक जाय तशें जिविताचे रंग भरपाक मेळटा असो हो सादो सुद्दां चित्रकलेचो वर्ग जावन सुद्दां ह्या रंगांत भुरग्यांक आपल्या धव्या जिणेंत आपल्या कोऱ्या जिणेंत रंग कशे भरप हें शिकयतात आयुश्य कितलेंय बेरंग जावं ही आमकां मुखार वचपाची प्रेरणा दिता तें म्हणल्यार रंग पाचवो रंग धवो रंग नारंगी रंग निळो रंग काळो रंग कितलेशेच रंग अशे आसात जे आमकां मुखार वचपाची प्रोत्साहनां दिता आमकां मुखार वचपाचें धैर्य दिता म्हणटकच हय चित्रकलेचो वर्ग जेन्ना आमी शाळेंत आशिल्लीं तेन्ना पयलीं ते धावी हांवें हे चित्रकलेचे वर्ग घेतल्या कार्यशाळा अशी घेवंक ना पूण हय कार्यशाळेन कितलेशेच भुरग्यांक वांटो घेतना पळयल्या आनी तो वांटो घेतना तांच्या तोणार जी खोस आसता ती पळोवन हांव सुद्दां खोशी जालां आनी कार्यशाळेन भाग घेवंक नासतना कॉर्डिनेटर आसतना सुद्दां कार्यशाळेंत आशिल्ल्याचो आनी अणभव घेवन त्या भुरग्यांच्या मुखामळां पळोवन हांवूय खोशी जालां म्हणटकच हय असो सादोसुदो आशिल्लो हो म्हजो चित्रकलेचो वर्गाचो अणभव